हांजी हांजी बिल्कुल दुकाना दा बोल्ला दे हांजी जी उत्थोआं बोल्ला ने आं फ्रूट आह्ली दुकान उप्परा हांजी केह् होआ नेईं जी शैल हे फ्रूट साढ़ी दुकाना उप्पर शैल ही होंदा सारा फ्रूट पता नी जी कल ओ शायद दूआ मुड़ा हा दुकाने उप्पर ते खराब देइया होना केह् पता साढ़े श शैल ही होंदे सारे कराई लाओ कराई लाओ जी शैल फ्रूट ऐ लेई जाओ बापस लेई जाओ फ्रूट ते अस तुस केह् लेता सेब लेते श्रीनगरा औंदे ने श्रीनगर कश्मीरा ओ माराज फ्रूट खराब नि हा स्हेई हा माराज ओह् तुसें कोई गल्ती कन्नै कोई देइया होग ते पता नी तुस चेंज कराई सकदे ओ ते लेई सकदे ओ तुस बापस कोई नि जी लेई जायो तुस बापस लेई जायो